मिगी लिखनें दा बड़ा जैदा शौक ऐ में बड़ा जैदा लिखदा आं ते में मोटिवेशन ताहीं केईं बारी प्हाड़ें च जन्ना जित्थै शांति होए ते में अपनें पुरबज़ें दियां क्हानियां पढ़दां अपने जेह्ड़े राजा महाराजा हे जां भगवान उं'दियां क्हानियां पढ़दा हां ते इ'यां मिगी प्रोत्साह्न लब्भदा ऐ कि में जैदा कशा दा जैदा लिखी पावां मिगी लिखनें दा शौक बड़ा जैदा मिगी बचपन दा गै बड़ा जैदा ऐ मेरे दादा होर जेह्ड़े हे ओह् क्हानियां क्हूनियां सनांदे हे मिगी दादा दादी नाना नानी सारे क्हानियां सनांदे हे ते में उ'नें गी पुच्छदा हा एह् क्हानी तुसेंगी कुन्न सनाई ते ओह् आखदे हे एह् क्हानियां बचपन रामायन होई महाभारत होई में उ'नें गी पुच्छदा हा के तुसेंगी कुन्न सनाई दियां ते ओह् आखदे हे कि रिशी मुनियें वेदन्यास होरें लिखी दियां न ते में चांह्दा हा में बी बड्डे होइयै किश ना किश लिखां में उं'दे दर्जे दियां चीजां ते नेईं लिखी सकदा पर निक्की निक्की क्हानियां लिखदा आं मिगी राईटर बनने दा बड़ा शौक ऐ ते में बड़ी सारी कवितां बी लिखी दियां अप्पूं ते इ'यां बी में केईं चीजां लिखी चुक्के दा अपनी जीवन उप्पर लिखे दा ऐ अपने आस पास जेह्ड़े लोग न ओह् केह् करदे न बगैरा बगैरा में बौह्त कुश लिखे दा ऐ ते में जैदातर अपनी रिज़नल लैंग्वेज़ डोगरी च लिखदा आं ते जां ते में कदैं कदैं हिन्दी बिच्च बी लिखी लैन्ना पर में जैदातर अपना टैम जेह्ड़ा डोगरी गी ही दिन्ना आं क्योंकि में जैदातर डोगरी च गल्ल करदा आं ते में इस करियै जैदातर डोगरी बिच्च ही चीजां बोलदां आं दिखदा आं सब किश मेरा डोगरी बिच्च ही चलदा ऐ ते में केईं बारी पार्टिसपेट कीता ऐ केईं जगह जित्थै राईटिंग कंपिटिशन होंदे ऐं जि'यां अपने कालजें च स्कूलें च ते में केईं बारी प्राइज़ जित्ते दा ऐ ते मेरे घरे आह्ले बी बड़े खुश न कि में लिखा दा पढ़ा दा ते ते में बड़ी बड़ी चीजें पर लिखी सकदा में कुसै पर बी लिखी सकदा आं मेरे च हून इन्ना टैलैंट होई चुके दा ऐ कि में में कोई बी चीज दे बारे च लिखी सकदा आं मिगी बड़ा जैदा ग्यान होई चुके दा में बड़ी जैदात बुक्कां भरी चुके दा आं लिखी लिखियै क्योंकि मेरा मनन्ना एह् ऐ कि अस जिन्ना पढ़गे जिन्ना कोशश करगे इन्ना गै अस जैदात सफल होगे में जैदातर लोग दिक्खे ऐं ओह् नशे गी लग्गी चुके दे ऐं जेह्ड़े साढ़े नौजवान न उ'नें गी नशें कोला दा बचने ताहीं जां ते खेल कूदो अपने खेलें च ध्यान देओ जां ते लिखो

ते उद्धरा दे लोग सर्वाइव ताहीं केह् केह् करदे ऐं जि'यां साढ़े इत्थै गरीब लोग ऐं ओह् कि'यां अपनां दिनचर्या कड़दे ऐं कि'यां कमांदे न कि'यां अपने ञ्यानें पालदे न जि'यां कि केईं लोग निक्के मुट्टे बिज़नस करा दे ऐं लोग उं'दे बारे च जानन साढ़े ग्राईं जीवन दे बारे च जानन साढ़े ग्राईं जीवन दे बारे च जानन

तां करियै इंगलिश भाशा मिगी औंदी ऐ ते में ओह्दे च बी लिखने दी कोशश करदा आं ते में चाह्नां कि में स्पैनिश भाशा सिक्खां इटली दी भाशा सिक्खां इटैलियन ते जेह्दे च में होर लिखा ते में ओह्दी दुनिया च लिखियै जैदा कोला दा जैदा बुक्कां भेजां जेह्दी बज़ाह् नै साढ़ी लोग इंडिया गी जानन इंडिया दे ग्राएं गी जानन कि इंडिया दे लोग कि'यां रौंह्दे ऐं साढ़े कल्चर गी जानन

ते जेह्दे कन्नै मिगी जिन्नी मैह्नत करनी पौग इन्नी घट्ट ऐ में चांह्दा कि मेरा सपने बड़े बड्डे ऐं ताहियें में उ'नें गी पूरे करने ताहीं में बौह्त जैदा मैह्नत बी करा दा ते होर बी

में जैदातर जां ते कोई डायरी उप्पर लिखदा जां ते कताब कतूब उप्पर लिखदा पर जेह्का मिगी जैदातर जो में सोचदा कि में डायरी पर लिखां जेह्ड़ी ओह् सेफ र'वै क्योंकि कताब ते गुम बी होई जंदी ऐ डायरी जेह्ड़ी होंदी ऐ एह् बंदा कुदै बी कैरी करी सकदा ऐ ते जेह्ड़ी मेरी इंपार्टैंट चीजां न जि'यां कि में कोई ऐस्से बगैरा बी लिखदा आं केईं चीजें पर में ऐस्से बगैरा बी लिखे दे ऐं किश स्टुडैंटस गी नोटस चाहिदे होंदे ऐं ते ओह् मेरे कोल आंदे ऐं चीजां लखान केईं सारे टवैल्थ दे स्टुडैंटस टैंथ दे स्टुडैंटस बोर्ड कलास दे स्टुडैंटस ऐं मेरे कोल केईं चीजां लखवान आंदे ऐं ते में केंंई बारी उं'दी हैल्प कीती दी ऐ में केईं जनें गी टयूशन बी दिन्ना आं लैंग्वेज़ दी ते लैंग्वेज़ दी में केईं जनें गी टयूशन दित्ती दी ऐ ते जेह्दी बजह कन्नै केईं लोकें दा भला बी होए दा ऐ ते में चाह्नां कि जैदा कोला दा जैदा लोकें दा भला होऐ ते में तां करियै जैदातर लोकें गी दस्सदां कि पढ़ो लिखो बगैरा बगैरा में अप्पूं जेह्ड़ा लिखने च मोटिवेशन तां बी बड़ी चीजां लिखदां लोकें दी तां कि ओह् मोटिवेट होन तां कि ओह् मोटिवेट होन ते जैदा तो जैदा ओह् मैह्नत करना निं छड़न जेह्दे कन्नै ओह् मैह्नत निं छड्डन ते नशे पत्ते कोला दा दूर रौह्न जेह्ड़े मेरा पैशन ऐ राईटिंग एह् ते बौह्त शैल लगदा मिगी एह्दी बजह कन्नै मेरी स्किल बड़ी इंप्रूब होई मेरा कंस्ट्रेशन बड़ा लगदा में मोटिबेशन ताहीं मन्दर बगैरा जन्ना बगैरा बगैरा मेरा ध्यान उस जगह र'वैं में मैडिटेशन बी करदा हा रोज सवेरै उट्ठियै